भारत में कुछ सालों से पहनावों में बदलाव देखा जा है भारत अपनी कल्चर को धीरे धीरे भूलता जा रहा है और भारत भी फ़ैशन जैसे वेस्टर्न फ़ैशन को वह धीरे धीरे अपनाता जा रहा है भारत अपने कल्चर को कहीं ना कहीं भूला जा रहा है पर कुछ भारतीय और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर वह अपने कल्चर को अभी भी ज़िंदा रखे हैं और उन्हें उतना ही सम्मान देते हैं जैसे दक्षिणी भारत दक्षिणी भारत में चाहे कोई भी फ़ैशन वहाँ पर क्यूँ न चलाया जाए पर वह अपने फ़ैशन को भारतीय फ़ैशन को कभी नहीं भूलते हैं वो आज भी अपने पहनावों को लेकर पूरे दुनिया देश में चर्चित हैं वे दक्षिणी भारत के लोग ज़्यादातर धोती शर्ट पहना करते थे और अभी भी कर पहनते हैं जो एक माहान समानीय भारतीय होने का परिणाम दिखाता है भारत के कुछ राज्यों में तो पूर्ण रूप से वेस्टर्न फ़ैशन को अपना चुके हैं और कुछ जो बचे हैं वो भी धीरे धीरे अपना रहे हैं पर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो दोनों फ़ैशन को अपनाते हैं जैसे भारत की फ़ैशन और वेस्टर्न फ़ैशन को भी अपनाते हैं हमें ज़्यादातर वेस्टर्न फ़ैशन को नहीं अपनाना चाहिए हमें अपने भारतीय फ़ैशन को बढ़ावा देना चाहिए और बाहरी लोगों को भी दिखाना चाहिए की हमारे पहनावे में भी कोई कमी नहीं है हमारा पहनावा बहुत ही अलग है हमारे यहाँ और हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर लोग धोती कुरता पहनते हैं और हम ज़्यादातर शर्ट पैंट पहनना पसंद करते हैं और हम अपने लिए कपड़े ज़्यादातर बस स्टैंड या शक्ति नगर एं टी पी सी शॉपिंग सेंटर से खरीदते हैं जो अच्छी क्वालिटी के कपड़े बेचा करता है